जेना घरमे सर्दी खाँसी भेल तऽ पहिले अपना घरमेके दबाइ बीरो छुटका फुटका देलक सर्दी खाँसीके लेल जेना हल्दी भेलै दूध भेलै तुलसीके पत्ता भेलै इसभ दऽ कऽ लोककेँ देल जाइ हइ तऽ किछु सर्दीके मार्जिन कटै हइ तकर बाद भिक्स भेलै ओसभ लोक लगबै हइ अगर ओहिसँ नहि ठीक होइ हइ तऽ लोक बड़का डागटर हियाँ गेल पहिले गाँवके डाकडरसँ देखा लै हइ छोटका फुटकासँ घरोके देखैलक गाँवके डाकडरसँ देखैलक ओहि सभसँ ठीक होल तऽ होल नहि ठीक होल तऽ बड़का डाक्टर हियाँ गेल तऽ एक्सोजन लगबै हइ सुइआ दबाइ देलक तऽ बेसी लोक खर्चामे लोक पड़ि जाइ हइ कन तब लास्टमे सुरक्षा तऽ अच्छा होइ हइ पहिले तऽ घरेलू दबाइ लोककेँ किछो किछो खिया कऽ देखलक ठीक बुझायल तऽ बुझायल नहि बुझायल तऽ लोक अस्पताल भागल बड़का डाक्टर हियाँ गेल तब अपन अपन दबाइ धियापुताके सेट भेल स्याने भेल ठीक बुझाइ हइ बड़का डाक्टर हियाँ गेल तऽ लोकके दबाइ सुइया बेसी देलक तऽ खर्चो किछु बढ़ि जाइ हइ दबाइ सुइयामे बेसी लागि जाइ हइ गरीब लोक सभ अइसेमे किछु मजबूर भऽ जाइ हइ बेसी दबाइ बीरो लागि जाइ हइ तऽ बेसी मजबूर भऽ जाइ हइ बड़का बड़का डागदर हियाँ गेल तऽ पाँच सए रुपैआ फीसे लए हइ जाँच हइ सभ किछुके लेल आगेके लेल बढ़ि जाइ हइ डागदर हियाँ बड़का डागदर हियाँ जाइ हइ तऽ समस्तीपुर अस्पताल गेल तऽ जाँच फाँचके लेल बेसी पैसा लऽ लै हइ गरीब लोकसभ बेसी गन्दगीओसँ बिमार पड़ै हइ सुरक्षित अच्छा नहि रहै हइ फैसिलिटीमे नहि रहल तऽ किछु गन्दा फन्दासँ लोकके बिमार पड़ि जाइ हइ देखलक डागडर जे ई गरीब लोक हइ तऽ ओकरा बेसीके पैसा लै हइ चार्ज बेसी लऽ लै हइ तऽ लोकके जतेक अच्छा सफरेटमे रहतै ओतेक अच्छा रहै हइ तऽ ओतेक बिमारी कम फैलै हइ कऽ